हां जी में दसमी च लैते हे नब्बे परसेंट लैते हे में ते मी इ'यां बड़ा गर्व होएआ अपने च कि में उन दिनों बिमार बड़ी ही ते में बड़ी मेह्नत कीती ही ते नब्बे परसेंट दिक्खियै मै इ'यां बड़ा गर्व होएआ अपने च मै कि मतलब इ'न्ने शैल नंबर मै कि में बी लेई सकनी आं मै अक्खीं चा आसूं आसूं च आ गए के में मेरे मां प्यो बड़े खुश होए मां प्यो बड़े खुश होए कि कुड़ी ने दसमीं च नब्बे परसेंट लेैते अत्थरूं आए मेरे मड़ो मिगी इ'यां बड़ा गर्व महसूस होएआ अपने च